जोङो जोङो ना सारहैयोब्ला ओह बयबो मानसिफोरखौ मानसिफोर मानसिफोर नुलायनाय दैआव जा दं बे बेखौ मानसिफोरखौ लिंनानै जों ज' सारो बाल्थि बाल्थिंजों सारो थिंजों सारो बान्दो खोयै खोयै खोनानै जों सारो जा सारो नाफोरखौबो गिदिर गिदिर मोनो बयखौबो बयखौबो नुनायखाय जों बोलोसो होसिनबावो सारनाया नोंसोरो नोंस्रा मोन्दोंना मोनाखै होन्नानै सोंलाय लायो जोङो जि दै गारो बान्दो थेयै थेयै बबाव दं बबाव गैया नागिरला बायो जोङो बिसिबां मोनो एसे गासिबो लाजोबो जोङो दङ नाफ्रा मेरलायैनो जों बेफोरखौ इनायनो सारनो सारनो मेंनानै सल'बो ख'नो रंजायो खुसियै जोङो ज' ज' सारो फै बयबो सारनो होन्नानै सारबानो मोनो सारबानो मोनो जोङो बेराद सारै सारै सारनानै बिसिबा गोबाव बिसिबा गोबाव जाबाय जोङो सारनानै मेंनाया रु मेंनानै रुबायलायलांबाय आथिं आखाइ जिरायनोल' जिरायनोल' गोसो जायो होनब्लाबो जोङो सारबा सारबाय थायो